ओइ दियार इगजामा इगजामा बोरै जाखोब्रा इनट्रेन्सनियालाय

आंबो इसे खोनाबायलै खिन्थु हायाखै फारसेनाबो गैयाब्रा आंनि सिक्सथि थ्रि ल' माथो ओइथि नाइनथि गाहाम दङनो माबोरै जाबावनांगौ जाखो लिरनायालाय इसे लिरबोदोंमोनलै आं हानाय बायदि मोनदोंमोन नाथाइ सितआसो फैगोनना फैया फारसेनथेस फारसेनथेस गोबांफ्रानो लाखिग्रो जोबथोंसै बोरै जाबाव नांगौ जाखो

वाइथिं लिस आव थाब्लाथ' आसा गैयै बायदिसो मोनबायलै आं इखजामाव दाइरेख फास जानानै लिस्टाव गोग्लैब्ला गोसोखौ स्रां मोनगौमोन

गुबुनफ्राथ' हाजोबदों दां जोंथ'सो हायासै औ बे माखासे लोगोफ्रालाय हादोंना हायाखै बेखौबो सोंहरनायनोसै उनाव औ माब्ला मोनो बेखौथ' बुंनो हाला जायखिजाया रिजाल्त मोनब्ला मिथिसिगोन आरो ना हो मोनब्लाथ' मोजांलै नै रिजाल्त मोनब्लासो स्रा जासिगोन औ औ औ इउनिभारसिटियावब्रा फरायनो गोसोथार औ रिजाल्तफ्रा मोजां जाबाथ' एदमिसन मोनसिगोन मोनाब्लाथ' बिदिनोसै मिसासै औ रिजाल्त मोजां फैब्ला फरायहैनायसै औ औ दे